म्हाका कुकींग करपाक खूब आवडटा आनी हांव अशें घरान कुकींग अशें सिंपल आयटम्स करतां घरान खूब म्हणल्यार शीत दाळ असले म्हणल्यार नॉमर्ल कुकींग हांव सदांच घरान करतां पूण नवें नवें जें शिकपाक जांय पळय तें हांव सदांच यू ट्युबार पळोवन शिकतां म्हणल्यार नवें आतां म्हाका कितें करपाक जांय जावं स्विट डिश आसा स्विट डिशान कॅक करपाक जाय सपोज जाल्यार ते हांव यु ट्यूबार पळोवन करतां पूण यू ट्युबार पयलें फावटी करूंक वयता पळय तेन्ना केन्नाच तो केन्नाच सक्सेसफूल जायना एक तर कॅक करपता ना जाल्यार एक तर कितें ना कितें तरी जाताच कॅका वांगडा सो अशें पूण हांव यु ट्यूब ब्लॉक फोलो करून करूनच आतां पर्यंत कुकींग करपाक शिकलां नवें नवें आयटम्स हांव यु ट्यूब ब्लॉक पळोवनूच करतां यु ट्यूबार म्हाका खूब कितें शिकूंक मेळटा म्हणल्यार एकूच चॅनल अशें नासता बाबा यु ट्यूबार फुड ब्लॉगीगांचें खूब आसता चॅनल्स आनी ताजेर प्रत्येकाचेर दुसरे एकूच डिश खूब तरें तरेनी करून दाखयतात आनी तो सुद्दां आमकां नवें नवें मसाले घालून दाखयता जावं कितें कितें एकूच डिशाचे खूब तरें तरेचे आमकां टेस्ट खावपाक मेळटा आनी तें आमी करपाची खूब ट्राय करता एकदां करता चार फावटी करता केन्नाच सक्सेसफूल जायनात पूण जो पर्यंत लास्ट टायम लास्टाक लास्टाक तुजो तो डिश खूब ट्राय करतकच सारको सक्सेसफूल जावपाक पावता आनी आमी तो बरे भाशेन शिकता यु ट्यूबा खातीर आमी आयज पर्यंत खूब कितें कितें शिकपाक पावल्यां जे आमकां अशे नॉमर्ल लायफान आमी शिकनासली यु ट्यूब ब्लॉग आसा म्हणून आयज काल यू ट्युब ब्लॉगा खातीरूच थोडें लग्न जावन वयता ते चेडवांचे चेडवां रांदपाक शिकता ना जाल्यार थोड्यांक काय कळनासलें पूण यु ट्यूब ब्लॉग पळोवनूच तांकां आयज काल सगळें करपाक शिकतात ती भुरगीं यु ट्यूब ब्लॉगा वयल्यान खूब कितें कितें नवें नवें स्विट डिश जावं नॉन वेज कसलेय डिशीस नवें नवें आमकां करपाक कळटां सो यु ट्यूबा खातीर आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा